مجھے بلیٹ بہت پسند ہے اس کی آواز اس لیے اچھی لگتی ہے جو نہ بھی دیکھے وہ بھی دیکھے اور اس کی اسپیڈ بھی بہت بڑھیا ہے میں اس پہ اپنے ہبی کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گی وہ مجھے بہت پسند ہے مجھے کہیں جانا بھی ہوتا ہے تب بھی میں اس پر ہی جانا پسند کروں گی اور میرے سپنوں کی بائک بھی بلیٹ ہے اور مجھے وہ کمفرٹیبل لگتی ہے اس پہ تین لوگ آ جاتے ہیں آرام سے اس ویسے تو اسپلنڈر بھی آرام دایک ہے اور کے ٹی ایم بھی اچھی ہے بٹ کے ٹی ایم کی پیچھے والی سیٹ اچھی نہیں لگتی اونچی سی ہے اس لیے مجھے بلیٹ پسند ہے ویسے تو ہمارے پاس اسپلنڈر ہے بٹ آئی ریئلی لائک بلیٹ